हा बिल्कुलु मां बाग़ में ऐं खुॾ ते योग कंदी आहियां बाग़ में असांखे सर योगा कराईंदा आहिनि बाग़ में ॾाढो वातावरण शुद्ध हूंदो आहे सिज भॻिवान जा दर्शन सवेल ई थी वेंदा आहिनि गुल वण ॾिसी ॾाढो मनु ख़ुशि थींदो आहे सभु माण्हू पंध पंध हलंदा आहिनि घास ते पंध कंदा आहिनि जंहिं करे उन्हनि खे ॾिसी करे मनु ॾाढो प्रसन्न थींदो आहे हवा जा झोंका हलंदा आहिनि अहिड़ी थधिकारु महसूस थींदी आहे की ॻाल्हि बसि कर योग करण में ॾाढो आनंद ईंदो आहे खुले में योग करण सां ऑक्सीजन ॾाढी सुठी मिलंदी आहे जॻह जी कमी कोन हूंदी आहे कहिड़ो बि योगा आसन असां आराम सां था करे सघूं पिया केतरा बि ॼणा हुजूं आराम सां था करे सघूं पिया बाग़ में माण्हुनि खे हलंदे ॾिसी असांजी दिमाग़ी कसरत बि थींदी आहे घास में उघाड़ा पैर हलंदा आहियूं जंहिंसां असांखे मानसिक शांती मिलंदी आहे ऐं असांखे कमरनि में या हॉल में त मूंखे ॾाढी घु घुटन थींदी आहे छोकी हुन में फ्रेश एयर न मिलंदी आहे पंखा कूलर एसी पिया हलंदा आहिनि सॼो ॾींहं त हुन में वेठा ई हूंदा आहियूं ऐं मां त कोविड में खुॾ ते ई वञी योग कंदी हुअसि ऐं मां जीअं योग कंदी हुअस त मुंजा सब परिवार वारा मुखे ॾिसी ॾिसी उए बि खुॾ ते ईंदा हुआ ऐं पंहिंजो पंहिंजो सभु ॼणा व्यायाम कंदा हुआ केर पंध कंदो हुओ केरु व्यायाम कंदो हुओ केरु योग कंदो हुओ त मूंखे ॿाहिरि ॾाढो खुली हवा में योग करण वणंदो आहे ऐं मूंखे पाणीअ जे पासे में बि योग करण ॾाढो वणंदो आहे जीअं नदियुनि जे पासे में उते हीअं असांखे मूंखे पेरनि जे हेठि रेत जो आभास थींदो आहे ऐं सिज खे बि ॾिसण लाइ मिलंदो आहे हवा जा झोंका पिया ईंदा आहिनि इने करे मूंखे खुले में योग करणु ॾाढो पसंदीदा आहे जय झूले